पढ़ाई सिर्फ ये नहीं होता है कि पढ़ लिख के नौकरी पा लेना पढ़ाई एक ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि आपको जब तक आप रहेंगे तब तक आपको साथ देगा जो कि आप कोई उसे बाँट नहीं सकता है कोई आप आपको उससे अलग नहीं कर सकता है शिक्षा ऐसा एक चीज़ है कि जो कुछ भी हो सकता है उसके माध्यम से आप देख लीजिए बिना पढ़े लिखे लोग क्या है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं या काम अच्छा नहीं मिल पाता है क्यों तो वो तो सोच तो सकते हैं कि ये काम करना है ये काम करना है लेकिन डिग्री डिग्री नहीं है तो वो जॉब वो उसके लायक नहीं है वो चीज़ वो नहीं कर पाते है क्यों तो उनके पास वो डिग्री नहीं है वही चीज़ है कि हम भी अपने भाई बेटे या कोई भी हो रिश्तेदारी या गाँव समाज के लोग या जो भी है हमारे नज़दीकी लोग या कोई भी हो उनको हम कम से कम इतना ज़रूर कहेंगे कि आप इतना पढ़ लो कि आप खुद का फैसला खुद कर सको अच्छा अच्छाई और बुराई में क्या अंतर है इस दोनों चीज़ को आप आना नज़रिए से देख सकें दोनों में अंतर समझ सकें कि अच्छाई में क्या अंतर है और बुराई में क्या अंतर है ते इस दोनों चीज़ का निर्णय करने के लिए आपको किसी तीसरे लोगों से पूछना ना पड़े कि भैया कि क्या करें कि पापा ये क्या करें तो आप उतने पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनिए उतना तो हम ज़रूर पढ़ाना चाहेंगे अपने घर के किसी फैमिली को या हमारे समाज के कोई भी लोग हों तो हम तो इतना ज़रूर कहेंगे कि इतना पढ़ो कि एक अच्छा इंसान बनो अच्छा इंसान जब बनोगे ना तो क्या होगा कि गाँव समाज चाहे और कुछ आप भूखे नहीं मर सकते हैं आप बहुत सारा क्या है कि जॉब आपको ऑफ़र होगा जब पढ़े लिखे रहेंगे और मान सम्मान जब मिलेगा तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं लेकिन आप जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो फिर कौन सा काम करेंगे ये बताइए वो इसीलिए कहते हैं कि कम से कम पढ़ लिख लें अभी देख लीजिए बहुत सारा चीज़ जो है आप रेलवे स्टेशन जाते होंगे देखते होंगे वहाँ पर कि टिकट काटने का मशीन वहाँ पे लगा हुआ हो और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लाइन में लंबा लाइन में लग के दो दो घंटा लाइन में लग के टिकट ले रहे हैं तो क्यों भैया वो पढ़े लिखे नहीं है स्टेशन पे मशीन लगा हुआ कम्प्यूटर लेकिन क्या है कि खुद से टिकट भी नहीं निकाल सकते अगर पढ़े लिखे रहते तो क्या आपको लाइन में लगने का ज़रूरत था आप बड़े बड़े शहर चले जाइए आपको कहीं एड्रेस आपको कोई भेज दिया कि आपको यहाँ पे आना है तो क्या वहाँ पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते हैं क्यों तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं आपको देखना पड़ेगा पूछना पड़ेगा बार बार लोगों से कि भैया मुझे यहाँ पे जाना है कहाँ पे है हो सकता है कि आपके बगल में ही हो बोर्ड लगा हुआ लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप कैसे जानेंगे तो इसलिए पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है इस चीज़ को अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छे से समाज में जीने के लिए घर परिवार में अपने परिवार को चलाने के लिए पढ़ाई उतना ही जरूरी है जितना कि ज़िंदगी जीना मानते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग भी ज़िंदगी जी रहे हैं लेकिन अब पढ़ लिख के ज़िंदगी बिता रहे हैं और तब देखिए दोनों में अंतर होता है आप जब कहीं पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जाते हैं तो आपको लोग कहता है क्या कि थोड़ा ये कर दो थोड़ा वो कर दो चाहे मान सम्मान में हीं देखे होंगे कि बहुत सारा अंतर हो जाता है लेकिन जब आप पढ़े लिखे हैं आपके रहने सहने आपके पहनावा में सब चीज़ में फ़र्क आ जाता है लोग आपको अच्छे नज़र से देखते हैं और जहां भी जाएंगे अधिकतर लोग आपको सर ये काम कर लें ये काम देखिए ना कैसा है मतलब इस नज़र से लोग देखेंगे इसलिए कहते हैं कि अपने भाई बेटे या जो भी हो उनको कम से कम इतना पढ़ना चाहिए कि कम से कम अच्छे और बुरे में अंतर कर सकें अपना खुद का फैसला खुद कर सकें एक अच्छा इंसान बन सकें पढ़ाई लिखाई कर के इसलिए पढ़ना चाहिए इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ लिख के नौकरी पाना है अरे नौकरी तो मूर्ख लोग भी कर रहे हैं पढ़ लिख के नौकरी पाना थोड़ी है पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना ये सबसे बड़ी बात है इसलिए हम अपने भाई और बेटे को ज़रूर कहेंगे कि पढ़े